एगो पैघ नर्तकीके नीक नर्तकीसँ अलग वएह कऽ सकैत अछि जे नीक नर्तक जे होइ छै ओकरामे घमण्ड नहि होइ छै आ पैघ नर्तक जे रहै छै ओ घम्डेमे चूड़ रहै छै सएह सब अलग देखल जाइत सकैत अछि जे नीक नर्तक सब अपन अपन सिर्फ ओ कलाकारी कऽ सँ आगे बढ़ैत अछि जबकि नामीगामी नर्तक सब अपन नामे सऽ खूब घमण्ड मे जुड़ि रहैत अछि